आब तऽ फिरय लए जाइ छियै कखनो कोनो गाना अपना गाबय लागय छै कोनहो तऽ रस्ता तऽ ठीके लागय छै बोलय लड़यमे जेना हइ छै जेकि केना सत्सङ्ग भेलय किछु भेलय तऽ रस्ता भी बढ़िआँ छै मोन होइ छै जेकि हँ आब कते दूर बुलि जइए रस्ताके कोनहुसँ सीखलहुँ से कनहौ किछु देखलहुँ तऽ रस्ता ठीके लागय छै जाइते जाइते बुलिते बुलिते बुलिते तखनी तऽ फिर भी हरान नहिये होइ छै जेकि आओर बुली कते दूर चलि जाइ तहन की अच्छा लागय छै बुलय लड़यमे जाइ छियै अइ तरह ओन्नेसँ घुरि जेबय घुरि जेबय ने फिर भी रस्ता एहन छै जेकि ओ जाइ छियै यौ राघ अइ गाना अथी भए रहल छै ओतऽ गीत मङ्गल भए रहल छै जाइ छियै सुनने सुनने सुनने सुनने जइए रहल छियै ठीक लागय छै जाइमे रस्ता बुलय लड़यमे जाइके एक आधा घण्टाके रस्ता दूओ घण्टाके रस्ता पूरा दै छियै जाइते जाइते जाइते जाइते अच्छा लगय छै ठीक लागय छै बुलल जाइ छै जेना छै जाइ छियै जेना छै खेत आब धिये खेत देना छै तऽ मन छै हो बढ़िआँ लागलइ रङ्ग चलि गेलियइ ब्रम्ह बाबा थानमे छियै अच्छा लागय छै ओन्ने बैठय उठयमे तऽ ठीक लागलइ गेलियै ब्रम्ह थानमे छै ओइमे धाने देखना छै चलि गेलियइ बैठल छियै ठीक लागलइ घुमय फिरयमे धान गेलितै देखय लए रस्तामे किछु सुनि लेलियै कोनो आवाज सुनि लेलियइ कोनो आवाज सुनि लेलियइ तऽ ठीक लागलइ बैठयमे ओ बैठल छियै गऽ सुनय छियै ओकरो गप सुनय छियै सबके गप आबय छै जेकि हँ सुनलियै ठीक लागलइ तऽ ओ बोललइ सुनने सुनने सुनने सुनने देहो देहो ठीक रहय छै बुलयमे टाङ्ग पयर आर उ सब ठीक लागय छै बुलयमे तखने अभी ठीक लागय छै हाथ गोर सब ठीक लागय छै बुलल बुलल जइते जइते जइते मन रहय छै किछु दूर चलले जइए आओर जाइ लए घुसयकके से बुलते बुलते बुलते बुलते जाइ छियै एते ने बैठल छियै ठीक लागल कोनो आवाज कोनो भीड़ अथी आवाज ककरो अयलइ बैठल छियै सुनय छियै कोनो भी देखलियै कोनो समानके देखलियै अहाँ देखय छी उ की करय छै केना बनबय छै कोन चीज बनबय छै ओ देखयके खातिर बैठल रहय छै की सब चीज ठीक छै हँ केना केना बना रहल छै देख रहल छियै कोन चीजके रहल छै हँ तऽ कोन आदमी अयलइ ब्रम्ह देव बाबा थान छै कोन आदमी धाने देखयके लिये गेलियै कोन आदमी एलय की करि रहल छियै पूजा पाठ ब्रम्ह बाबा कहय छै हमहुँ गेलियइ नहि छै देखइके बादमे देखय छै आदमी करइएके बादमे आदमी करि रहल छै सब देखने रहय छै सब अपना पेटमे से तऽ कोइ कोइ भी लए आओर नहिये जानि कयलइ देखियैके बादमे देखय छै कि हँ उ आदमी की करि रहल छै जे हमहूँ वही करबइ ई कामके करबइ अइ चलते बैठयमे ठीक लागय छै देखयमे भी ठीक लागय छै बहुत आदमी रहय छै देखय छै करय छै घुमय छै फिरय छै कोइ रास्तामे रहय छै देखयके बादमे आब अनठी आधा घण्टा एक घण्टा दू किलोमीटर एक किलोमीटर गेलियइ आधा किलोमीटर आओर चलि जाइ छियै देखयके खातिर ओन्ने घुमि जाइ छियै देखयमे फिर भी ठीक लागलइ अच्छा लागलइ तऽ चलि गेलहुँ घुमिते घुमिते घुमिते घुमिते किछु दूर चलि गेलहुँ तब ने से फिर भी हमरा लौटयके मोन होइ छै आब चललियै एने घुरल घुरल फिर भी देखने देखने देखने रास्तामे कोनो चीज देखने देखने देखने रास्तामे घुरल फिरल घुरल फिरल घुरल फिरल फिर भी घर अइलहुँ घर आबय घर अयलक तब शरीर स्वस्थ होइ छै आबयके बादमे